लोटस होटल मां असां रोटी घुराईसीं उन में दालि बि थधी हुई ॾही वड़ा बि स्मेल जहिड़ा हुआ किना हुआ रोटी तव्हांजी सुठी न हुई पनीर जी भाॼी बि स्मेल वारी हुई ऐं तव्हां मूंखे वापसि पैसा मोकिलियो या पंद्रहां मिंटे में रोटी मोकिलियो या फिर पैसा मोकिले था सघो